हेलौ औ हाब सानसु सानगोनाङाव अबेहाय ना हमहैनांगौ ब्रा ए एत्थ' सानसुआव ना हमहैनोसै है जेआ गैला जिलाजोब्बायसो अबाव दंथाय नायबावाखै आङो नागेरनांगोनसो जिलाजोबनायसो दां

बे जिला जोबनायजों ना मोनो सुथेलाबायनोसै नामा दिना नुवाखै नोङो सानदुंआ ओमफाय दानो थांखानोसै ओम होन हरनायाथ' होनांगौलै बिदि सा थिखिनियाव थांलाबायनानै नायाबा मोनगोनबा बिसिबां लोमजाफैलाबायासोथ' थिग मोनलाय लाङालां ओंखामबो जायाखै आङो ओंखाम जाखांना थांसै सोर सोर थांगोन ओमफ्रायलाय साबैसे थांगोन देलै बै सानैना सानैया लिंहर ओंखारगोन जोंसारमोनखौ होम्बासो इसे इनत्रेस्तिं जानायनि ए सानसु र' इसे ओ जाबाय ननि आन्था जेखुनु जाया दिनाल' इसे जहैग्रोथों र' दे जागोन दे दा दा खबर हरनोसै दे होम्बा दा

जागोन दे